میں بہت سے سیاحوں کے سیاحوں کے ساتھ بات چیت کرنا پسند کرتا ہوں جو دور دراز علاقوں اور دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ہمارے لکھنؤ میں ہمارے انڈیا میں گھومنے کے لیے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے ان لوگوں کو جب میں راستے میں چلتا ہوا دیکھتا ہوں تو ان لوگوں سے بات چیت کرنا کوشش کر بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان سے بات چیت کرنے میں اچھا اس وجہ سے لگتا ہے کہ ان کی لینگویج دوسری ہوتی ہے اور میں یہ چیزیں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کی لینگویج میں سیکھ سکوں اس وجہ سے میں اسے انگلش میں اور عربی زبان کے جو عرب کے لوگ آتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان سے اس طرح باتیں کرنے میں ان سے نئی نئی نئی نئی چیزیں نئے نئے ورڈ سیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ لوگ اپنے کنٹری اپنے ملک کے بارے میں جو بتاتے ہیں اس میں اس کی جانکاری ہم لوگوں کو میسر ہوتی ہے اور یہاں کی جانکاری ان لوگوں کو پوچھتے میں بھی ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور وہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر ان سے بات کر کے یہاں کی چیزوں کے بارے میں ہم لوگ جان لیں اور وہ اپنائیت کو محسوس کرتے ہیں ہم لوگوں سے بات کرنے میں اور ہم لوگوں سے بات کر کے اس جگہ پر اسی طرح نیپال کے کچھ لوگ آتے ہیں جن کو نیپالی زبان تو یہاں انڈیا سے کافی ملتی جلتی زبان ہے لیکن پھر بھی جب باہر کا کوئی بندہ کوئی سیاح یہاں پر سیر و تفریح کرنے اور کھیلنے کودنے آتا ہے اور یہاں کے مارکیٹنگ کرنے آتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو اپنی زبان سے بات کر کے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس سے بہت سا فائدہ ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہے